मेरे अपने एरिया दी दा इक प्हाड़ी दे बिच्च बसे दा ऐ इत्थै कठुआ डिस्टिक च पौंदा ऐ इत्थे दे प्हाड़ बिच्च लोअर हिमालय बिच्च पौंदा ऐ एह् इक अप्पर हिमालय लोअर हिमालय और मिडल हिमालय एह्ड़ा जेह्ड़ा मिडल हिमालय बिच्च पौंदा एह् प्लेन एरिया वी निं कैंह्दे मेरा कठुआ जेह्ड़ा इक जम्मू कश्मीर दी आखरी डिस्टिक ऐ जेह्ड़ी कि पंजाब पंजाब स्टेट कन्नै पंजाब हर हिमाचल कन्नै मिलदी ऐ ते पंजाब च स्टार्टिंग च लखनपुर पठानकोट ऐ ते हिमाचल लगदा लाइन कन्नै ते इस एरिया प्लेन ऐल्यूवल साइल लाल खुरदरी मिट्टी जै दा पाई जंदी ऐ ते इत्थे फसल वी बोह्त अच्छी होंदी ऐ चावल ते गेहूं दी फसल जैदातर पाई जांदी ऐ इध्दर दी पानी दी कोई कमी निं ऐ इत्थे हरियाली ऐ इत्थें इक इक अलग ही ड बायोडायवर्सिटी ऐ अजीब प्रकार दे जानवर मिलदे ऐं भेड्डू बकरिये बकरी मिलदी ऐं गुज्जर जो कि सर्दियें विच श्रीनगर बर्फ पौंदी ते इत्थे इस एरिये च आना जैदा पसंद करदे स सर्दियें च कि इत्थै बर्फ निं पौंदी और इत्थै अपने मवेशी रक्खदे न संभालियै क्योंकि इत्थै हरियाली ऐ पानी वी असानी कन्नै मिल्ली जंदा ऐ ते इत्थे दी जेह्ड़ी जमीन ऐ ओह् बी ह हरी भरी ऐ दी ते इत्थे फूल पौधे जंगल बोह्त जैदा न जेह्दे कारण इत्थै इक रिसोर्स बोह्त जैदा ऐ ते एह्दे कारण इत्थै हसदे बसदे लोक रैंह्दे न इत्थै कोई गरीबी निं ऐ मेरे इस एरिया च अलग अलग जगाह् दे लोक इत्थै आना पसंद करदे ऐं पर जदूं दा आर्टिकल तिन्न सौ सत्तर मिल टुट्टे आ ते थोह्ड़े लोक आना इत्थै स्टार्ट होई गेदे ऐं इत्थें हालें इन्नी डेवेलपमैंट निं ऐ जो कि इक अच्छी गल्ल वी ऐ ते बुरी गल्ल वी ऐ अच्छी गल्ल एह् ऐ कि इत्थे दे नैचुरल ते बोह्त अच्छी चीज ऐ और ते बुरी चीज एह् ऐ कि इत्थे थोह्ड़ी दी अनइम्प्लायमैंट जैदा घट्ट ऐ ते एह्दे कारण इत्थे लोक बेरोजगार जैदा ऐ ते इस एरिया दी एरिया दी यार तारीफ वी करदे लोक करदे जो इयो जी गल्ल बात ऐ ते इत्थें ते मतलव कि प्हाड़े विच वी ऐं पद्दरे वी ऐं सिद्दे रस्ते वी ऐं पर जैदातर प्हाड़ियां ऐं और बड्डी गल्ल ऐ प्हाड़ियें विच रोड़ बन चुके नै जेह्ड़े कि इंसानें बोह्त फायदामंद ऐ पर थोह्ड़ा थोह्ड़ा जानबरें कि वी नुकसान वी ऐ फायदा वी ऐ नुकसान एह् ऐ कि लोक इत्थै जाइयै बिच्च जंगलै बिच्च जाइयै शिकार खेढदे ऐ जो कि इक अच्छी गड गल्ल निं ऐ पर पर इक चीज ऐ कि ओह् जानवर लोकां नूं मुसीबत च वी निं आह्नदे चित्तरे होंदे पर ओह् बी इन्ना जैदा लोकें मतलव पास निं आंदे कोई ऐसी खबर सुनने होऐ जेह्दे कन्नै लोकें नुकसान होआ होऐ